ओइ साल्थे बुं नै दासो जाखांनानै गोलांना दंलै आं माइ माने फाननोसो दङ दामखौनो होआमाथो सिमलायाव दामानो गैया नै साटस'ल' होबाय दं फाग्लागोजासो साटस'ल'नो फाग्ला आदस'बाथ' हरसिगौ आं मैयानो ब्रा ब्रा साटस' बिफैबाय थानायानो सोरबा हैगोन आंगा मांगानो बिदिनो लसआनो जाखाथारो हो सोरबा होयोलै होनायालाय सोरबा होयो सोरबा होआ ना गामिनि जाम्बा मानसि होनना थगायखोना माखो हमनानै मोना थावाबो थावा दाम दं थावखौ मिन्थिथला आं ओमफ्राय खै मनसो लांगोन नोंलाय ओमफ्राय बेसेबां होबोगोन नोङो साटस' होनना सोर बुङा बेसे खस्थ' जायो गायनायावबो लेबार बुथुमनायाव बिदिनो बिदिखौ सानोब्लाथ' जोंहा लाबानो थाया बोरै लाभ थानो देलाय नों साटस' फानोबा लेबारावनो बिस हाजार थांखायो आंहा दस जोन लानायावनो आरो सानै एकस्थ्रा फुंआवबो होलायबावनांगौसो साहा सानजौफुआवबो ओंखाम गैयाबा लेबारानो मोना दाना फाग्ला गोजासो मैया मेया लांदों लांनायालाय मैया लांफैदोंमोन आंनिखौ हरासैलां सादस'खाय फाग्ला एसे खम होयोनालै सादस'ल' मा थावखौल' फानगोन ना मागोन नोंलाय दे आं थावखौ मावगासिनो मावनायालाय हिनजावजोंसो रायजागासिनो आंबो बे माइ फानिनि दखना नांगौनो फुजानि रायजागासिनोसो माबा आंगा मांगानो माब्लाबा स्रि ब्लद थांनानैसो फैसाखौ लाबोनानै र' गारना फैनो आं बिखायाव दे होनबा दोनथ' लायनि दे जाखांबायबालाय दे